सर यह बोल रहे थे की मेरा मोबाईल खो गया है सर दो तीन दिन गये है दो दिन हो गये है क्या सर हाँ सर दो दिन दो दिन सर मिर्ज़ापुर से हम बोल रहे हैं सर से

सर बस ऐसे हम जा रहे थे एक बाइक गिर गई और ध्यान नहीं मिला मेरा बाइक गिर गई हमको पता ही नहीं चला हम बाइक चला रहे थे तो देखे सर हमको कम्पलेन करना था तो कॉल किए थे ठीक है सर ठीक है सर ठीक है सर

हाँ आई एम ऐ आई एफ़ ठीक है सर ठीक है सर जिम में सर लिए थे बाइक चलाते समय ध्यान नहीं दिए बाइक से मतलब जेब से मोबाईल सरक गया गिर गया वह पता है हमको सर फिर सर बाइक चला रहे थे तब मोबाईल गिर गया न अच्छा अच्छा ठीक है सर करेंगे सर हाँ सर दिक्क्त हो रही है ठीक है सर ठीक है सर ठीक है सर